हाँ तो हम आपको बताने वाले हैं स्विमिंग के बारे में जैसे कि हम स्विमिंग करते हैं तो अपने शरीर को थोड़ा हल्का दिखा हल्का करना पड़ता है क्योंकि अगर हम अपने शरीर को अब हल्का नहीं करेंगे तो हमारे शरीर को हमारे शरीर जो है अंदर से डूबने लगेगा अगर डूबने लगेगा तो हम तैर नहीं सकते और जब तैर ने पहले हम शरीर को हल्का किए हल्का करने के हल्का हल्का करने के बाद हम अपने हाथ को इस तरफ रहें मतलब अपने ओर पानी खीचेंगे पानी खीचेंगे तब हम उसके बाद पानी के आगे पानी पानी खींचते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे पानी खींचते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे इसीलिए जब हम तैरने के लिए कुछ करते हैं तो पहले हम तैरेंगे तो अपने पूरे शरीर को एकदम एकदम हल्का कर दिए एकदम हल्का कर दिए तो पानी हम अपने अपने तरफ लेंगे अपनी तरफ जब पानी लिए तो हम आगे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं तो जैसे की बहुत तेज़ धार आ रही है तो तेज़ धार आ रही तो उसमें हम ज़रा तैर नहीं पाएँगे तो डूबने लगेंगे हमको और और तेज़ी से हाथ चलाना पड़ेगा जब हाथ चलते रहेंगे तो हम हम डूब नहीं सकते और जैसे की आ हम उस झील के पानी के झील ऊपर से पानी गिर रहा है तो उसमें तेज़ धारा आएगी ऊप ऊपर से पानी गिरेगा तो तेज़ धारा आएगी अगर हम उसके नीचे रहेंगे तो डूब जाएँगे अगर डूबना नहीं है तो उसके बाद हम जितने हाथ चलाते जाएँगे चलाते जाएँगे आगे बढ़ते जाएँगे हाथ हाथ चलाएँगे पैर पटेंगे हाथ चलाएँगे तो हमारे शरीर में एकदम ऐसे ही हम अपने तलाब में तैरते हैं और क्या है चट्टान के नीचे ऐसा आता है जैसे कि बहुत बहुत चि चिकनी मिट्टी रहती हैं वहाँ पर हम जाएँगे तो पैर फिसलने लगता है चिकनी मिट्टी के पास में एकदम हाँ तेज़ी से नहीं चलना बहुत धीरे धीरे चलना है क्योंकि ज़्यादा आ जाएगा तो चलेंगे तो आपका पूरा पैर फिसल जाएगा पानी में पानी में जब गिर जाएँगे तो आपके हाथ पैर टूट भी सकते हैं इसीलिए हम अपने मह घर पानी के पास जाते हैं पहले सावधानी से जाते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा ऊपर से पानी गिरा पानी गिरेगा तो हम नीचे की ओर नीचे की ओर अंदर अंदर अंदर घुसते रहेंगे अगर हम उसको ऊपर ऊपर पानी के ऊपर जब खींचेंगे पानी तो हम ऊपर रहेंगे ऐसा नहीं है कि डूबते रहेंगे तो इसीलिए हम पानी में ऐसे ही तैर लेते हैं अगर तैर तैरना है तो बस ऐसे ही पहले हम अपने शरीर को हल्का करेंगे तभी तैर पाएँगे